जी मेरी ज मेरी निलेश से बात हो रहीं है जी मैंने कल आप आए थे इंटरव्यू के लिए जी मैं मैंने आप से जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस माँगा था वो आपने बताया नहीं शायद

जो आपका ये ग्रेजुएशन भोपाल से हुआ है जी अच्छा

जी तो आपने जी जी आपने कंप्यूटर भी किया है जी उसमें कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका कंप्यूटर एडिटर जी जी जी क्या है ना जी निलेश जी क्या है की हमारी जो कंपनी है उसमें क्या है कि बहुत जो वर्क होता है वो हमारे कंप्यूटर पर किया जाता हैं ज़्यादातर उसमें हमें जो लोग जो एम्प्लोय हैं तो उन्हें हमें सब बताना पड़ता हैं एक्सपीरियंस देना पड़ता है और कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस रहता है जिनके पास हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता हैं इसलिए

जी अच्छा जी हाँ यही पूछने के लिए मैंने आपको फ़ोन लगाया क्योंकि आप इतनी जल्दी चले गए थे तो उस वजह से ही मैंने आपको फ़ोन लगाया ताकि आप एक्सपीरियंस क्या है कि मैंने रखा था हमारी कंपनी में जो एक्सपीरियंस माँगते हैं कि ज़्यादा मैंने रखा था कि मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है हमारे भी वो सर हैं उन्हें बताना पड़ता है कि कैसा जो इंटरव्यू लिया था किस तरीक़े का है वो उनका एक्सपीरियंस क्या था कहाँ से पढ़ाई किए तो हमें वो सब ध्यान रखना पड़ता हैं वो रिकॉर्ड बनाना पड़ता है इस वजह से मैंने आपको कॉल किया था जी जी आप एक काम कीजिएगा तो आप एक काम कीजिए आप आ जाइएगा कल टाइम है तो आपके पास टाइम है कल तो आप आ जाइएगा मैं फ़्री रहूँगा जी जी मैं फ़्री रहूँगा आप शाम को आ जाना मैं फ़्री रहूँगा तो आप जी मैं मिल पाऊँगा पाँच बजे तो आप आ जाना मैं एक बार इंटरव्यू ले लूँगा आपका उसके बाद आपको बता देता हूँ कंफर्म कर दूँगा ठीक है सर जी सही